राजस्थान में पारंपरिक परिवार मिली जुली करे रहंदा आहिनि परिवार में सभेई हिक ॿिए जो साथ सहयोग ॾींदा आहिनि सभेई मिली करे हलंदा आहिनि परिवार में सभेई हिक ॿिए जो सहयोग कंदा आहिनि जंहिं में औरतूं पंहिंजे मुड़ुसुनि जो साथ ॾींदियूं आहिनि धीअरूं बि पंहिंजे माता पिता जो साथ ॾींदियूं आहिनि पहिरें ज़माने में औरतुनि खे बंदिश में रखंदा हुआ ऐं वक़्ति सां गॾु मर्दनि जी सोच में बदलाव आयो आहे त औरतुनि के हर क्षेत्र में पंहिंजी जॻहि ठाहिण लाइ मर्दनि खां अॻियां निकिरी वयूं आहिनि उन्हनि में सभु क्षेत्र में छूट मिली आहे घर जा सामान आणण में ख़र्च हलाइण में आज़ादी मिली आहे पंहिंजा फ़ैसला खणण में बि आज़ादी मिली आहे